पढ़ाइलऽ जे छै हम लालटेन मँगबेने रहियै आओर ओ लालटेन जे छै ओकर कीमत जे छै बहुत कम रहय आओर ओकर रोशनी जे छै बहुत अच्छा छै लेकिन खराबी एक छै कि लैंपके जे छै ओ बैटरी बहुत जल्दीसँ जे खतम भै जाइत छै आओर ओहिसँ बहुत जादा परेशान हम रहैत छियै बार बार जे छै चार्ज करय पड़ैत छै आओर ओकर रोशनी भी धीरे धीरे कम भै रहल छै